मेडिटेशन करने कन्नै जि'यां तुस करगे सब तो पैह्ली गल्ल ऐ जे जे ते तुसेंगी टेंशन दी प्रॉब्लम होंदी ऐ तुं'दी ओह् खत्म होई जानी धीरे धीरे करियै तुं'दी जेह्ड़ी सोचने दी क्षमता ऐ बधी जानी बढ़ी जांदी जि'यां समझो तुं'दी लाइफ च कोई प्रॉब्लम आई गेदी ते तुस हैंडल ऐनी करी पा दे जे तुसें मेडिटेशन करना स्टार्ट करी ओड़ेआ ते तुं'दी जेह्ड़ी सोचने दी शक्ति ऐ जि'यां होंदा कि तुस बड़े ध्यान कन्नै सोचियै समझियै फिर ओह्दे उप्पर कोई कम्म करगे ते ओह् चीज बड़ी स्हेई ऐ जेह्ड़ी मेरे कन्नै होई मेडिटेशन करने कन्नै मेरे जिन्दगी दे बिच जि'यां सोचने दा तरीका ऐ ओह् बदली गेदा ते हून जि'यां मेरी कोई बी लाइफ च कोई बी चैलेंज औंदा ते में उसी शांति कन्नै शांति कन्नै फेस करी सकनी आं मिगी इ'यां जि'यां गुस्सा बड़ा आंदा ऐ ते जोल्लै तुस मेडिटेशन करना स्टार्ट करदे ते ओल्लै ते में नेईं आखदी कि तुसें जल्दी इ'यां आदत होई जानी वट् धीरे धीरे तुं'दी लाइफ च जेह्ड़ा तुं'दा गुस्सा ऐ ओह् बी शांत होई जाना जि'यां तुस सपोज मीं बड़ी गुस्सा आंदा ऐ में चिड़चिड़ापन होंदा जि'यां कोई बी मिगी आखी ओड़े कोई चीज़ होआ दी मिगी कोई किश आखी ओड़े जां फिर जे अस कु'त्थें कुसै बी जगह् बैठे दे जां कोई इ'यां चली आ किश बोलियै जां किश बी ते अस ओह्दे पर रोह् करने आं कि पता निं केह् बोली आ एह्दे बिच केह् में केह् कीता हा जां मेरी केह् गलती ही पर असें गी इक ते समझने दी क्षमता बढ़ी जंदी ते गुस्सा घट्ट आंदा एह्दे कन्नै ते जोल्लै जोल्लै गुस्सा घट्ट आना ते मेरी ते बहोत सारी प्रॉब्लमां होई जंदी ते एह्दे कन्नै जि'यां डिप्रेशन ऐ ओह् ठीक होई जंदा जि'यां मेरा होए दा ते जे अस गल्ल करचै एह्दी गुस्से दी ते सब तो बधिया चीज ऐ कि गुस्सा शांत होने कन्नै बड़ी बमारियां खत्म होई जंदी जि'यां कुसै गी गुस्सा करन दी आदत ऐ ते उसी हार्ट प्रॉब्लम बी होई सकदी बी पी दी प्रॉब्लम बी होई सकदी अटैक होई सकदा उसी ते एह् गल्ल बहोत बधिया ऐ जेह्ड़ी मेरे में अपने अन्दर दिक्खी कि में जोल्लै दा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीती ऐ ते मेरा गुस्से गुस्सा करने आह्ला खत्म होई गेदा मेरे अंदर कोई चिड़चिड़ापन निं ऐ एह् निं होंदा कि तुसें गी दसदे न कि गुस्सा शांत होई जंदा ऐ इ'यां टाइम लगदा तुंदा दमाक शांत रौहंदा ते ओह्दे कन्नै गुस्सा ऐनी आंदा तो फिर हार्ट आह्ली प्रॉब्लम बी निं बननी स्ट्रेस गै निं ऐ जे स्ट्रेस होए दा बी ऐ तां ठीक जे किश होई जा ते तुस शांति कन्नै सोची सकदे जि'यां में स्टार्ट कीती अपनी लाइफ बिच मेडिटेशन करना ते मिगी ते बहोत फायदे होए ते दूई गल्ल एह् में मेडिटेशन करने कन्नै मिगी माइग्रेन प्रॉब्लम ही ते मेरी जेह्ड़ी सरदर्द दी प्रॉब्लम ऐ ते अक्खां बिच बी मिगी दर्द होंदियां ही ते में केह् कीता मेडिटेशन करना स्टार्ट कीती ते जोल्लै जोल्लै में अपना मेडिटेशन कीता ऐ जि'यां इक म्हीना कीता दो म्हीना कीता ते में फर्क मसूस कीता कि मेरी जेह्ड़ी सरदर्द ऐ ओह् बी ठीक होआ दी ऐ दिन ब दिन फर्क मिगी नजर आवा दा हा कि मेरी सरदर्द ठीक होआ दी ऐ ते जि'यां में आखेआ कि अक्खां बिच दर्द होंदियां जि'यां अज्ज कल अस फोन बड़ा यूज करदे ते साढ़ियां अक्खां बी थ'क्की जंदियां उसी रेस्ट ते दिंदे गै आं जोल्लै सौंदे आं पर जोल्लै मेडिटेट करने आं ओल्लै साढ़ा दमाक इ'यां शांत होई जंदा ते ओह्दे कन्नै अक्खां बिच बी ठंडक मसूस होंदी ऐ ते सरदर्द बी ठीक होई जानी ते कन्नै कन्नै गै बड़ी सारियां स्ट्रेस खत्म होई जंदा मेरा ते योगा बिच ते बड़ी खास चीज ऐ मेडिटेशन दा रोल कि एह् सारा किश योगा दे बिच मेडिटेशन दा बहोत बधियै रोल ऐ कि एह् सारा किश ठीक करी ओड़दा जे कोई बी बमारी ऐ जां फिर कोई बी चीज़ ऐ मेडिटेशन इक अकेला इक ऐसा आसन ऐ आसन आसन निं आखी सकदे इसी इक हिस्सा ऐ योगा दा जेह्दे बिच तुस बैठियै शांति कन्नै ना तुसें उट्ठने दी जरूरत ना तुसें किश जान दी जरूरत ना तुसें जिम जाने दी लोड़ निं किश निं शांति कन्नै बस तुसें बैठियै शांति कन्नै अक्खां बंद करियै लंबी लंबी सांस लैनी ऐ ते ओह्दे कन्नै बहोत फायदे होने न